हल्लो जय झूलेलाल साईं हा साईं हुकुम हा मां अंबिका ज्वेलर्स मां परेश पियो ॻाल्हायां हा हा हा दादा असांजो ज्वेलर्स पंजवीह साल पुराणो आहे ऐं हिते तव्हांखे लेटस्ट डिज़ाईनूं मिलंदियूं तव्हांखे जेकी तव्हांजी मम्मीअ खे गिफ़्ट करिणी आहे ज्वेलरी उन ला़इ तव्हां असांजे शोरूम ते विज़िट करो तव्हांखे अनेकहूं अनेक तव्हांखे वैराएटियूं मिलंदियूं ॾिसो सोन जो भाव अॼु जी तारीख़ में चोहतरि हज़ार रुपिया अथव तोले जा चोहतरि हज़ार रुपिया आहिनि ऐं हिनमें पाण जे वटि मेकींग चार्जिस चारि सौ रुपिया असां वठंदा आहियूं पर तव्हां असांजे घर जा आहियो माण्हूं त असां तव्हांखे उनमें कझु कन्सेशन करे छॾींदासीं छो के हीअंर क्रिसिमस जी असां सेल लॻाई आहे त उनमें असांजे मेकिंग चार्जिस न्यू कस्टमर्स ऐं ऑल कस्टमर्स लाइ असां थोरो डिस्काऊंटेड रेट रखियो आहे असांजो असांजो दुकान सुबुह जो ॾहें बजे खां वठी राति जो नवें बजे ताईं खुलियल आहे ऐं असां ॿुधर ॾींहुं छुट्टी रखंदा आहियूं असां वटि सॼी वैराएटी अवेलेबल आहे तव्हां उन लाइ हिक दफ़ो असांजे शॉप ते विज़िट करो उते तव्हांखे अनेक ई ॾेखारिया वञिबा उनमें तव्हांखे डाईमंड खपे रोज़ गोल्ड खपे गोल्ड खपे सिल्वर खपे जंहिंमें बि तव्हांखे खपे असां तव्हांखे उहा शइ ठाहे ॾींदासीं हा हा पक साईं असां तव्हांखे सभु जेतिरा बि हीअंर लेटेस्ट पैटन हलनि पिया असां तव्हांखे सभई पैटननि जा वॉट्सप मोकिलूं था ऐं तव्हां हुनखे हिकु दफ़ो ॾिसी करे तव्हां असांजे दुकानु ते अचो पोइ पाण वेही करे भाविर जेको मूंखां बेस्ट थी सघंदो मां तव्हांखे बेस्ट करे ॾींदुमि कोई दिक़तु न दादा मां तव्हांजे पैटननि सां गॾु दुकानु जी लोकेशन ऐं असांजो विज़ीटिंग कार्ड सभु वॉट्सप करांव थो ऐं तव्हांखे ईज़ी थी वेंदो ऐं अगरि तव्हां असांजे हिते हिकु झंडा चौक आहे तव्हां झंडा चौक ते पहुची करे मूंखे कॉल कजो मुंहिंजो माण्हूं तव्हांखे वठण अची वेंदो चौक ते ठीकु आहे दादा जय झूलेलाल